जय झूलेलाल मां कविता मूंखे मुंहिंजो आधार कार्ड अपडेट कराइणो आहे त उन में छा करणु घुरिजे हाणे त सभु ऑनलाइन थी वियो आहे ऑनलाइन कीअं मां चेक कयां मूंखे थोरो ॿुधाईंदा त मां सुठे नमूने पंहिंजो आधार कार्ड अपडेट कराए सघंदमि छाकाणि त हुन में एसएमएस बि अचनि था एसएमएसनि में छा लिखिणो आहे पंहिंजो ओटीपी ॾियणो आहे या न ॾियणो आहे कीअं ख़बर पवंदी हुन जे बारे में मूंखे थोरो तव्हां ॿुधाईंदा त मां मुंहिंजो आधार कार्ड सुठे नमूने अपडेट करे सघंदसि